अथी किसान हमरा आओरके देखियौ बरदसँ पहिने खेती करैत रहियै गामके खेतके बहुत अहाँकेँ खढ़ लम्बा लम्बा होइत छै खढ़ नहि उपटैत छै बरद हारि जाइ सालमे अहाँकेँ दू टा बरद खराब भए जाइ मरि जाइ हरि जाय बरद ततेक छै खढ़ सहरसा जिलामे जे एकहक गो खढ़ छै भरि भरि डाँरके ओ अहाँके छुच्छे कासे पटपटिया भए गेलैए अहाँके हमसभ खेती करैत किसाने छियै अहाँके खेती करैत रहियै करैत छियै अखनहु करैत छियै उपजा नहि होइत छै अहाँकेँ की कहैत छै रौदीमे जड़िये जाइत छै आ पानि जहन आबैत छै बाढ़ि तऽ दहाए भसाए कऽ लए जाइत छै हेँठ ऊपर खेत से छै खाली पड़ैत छै धारे अहाँकेँ नहि उपजैवला छै आ नहि अहाँकेँ की कहैत छै अथीवला छै अहाँके रौदीमे जड़ि जाइत छै आ बाढ़ि आबैत छै तऽ दहाए जाइत छै छुच्छे भकने छै